अशें आमी गोंयची सादारणपणान तर पळोवपाक गेलीं जाल्यार आमी गोंयचींच आसा आनी गोंयच्या लोकांक म्हणटा तें शिता शिवाय जायना आनी गोंयचें मॅय्न फूड म्हणटा तें जेवण म्हणटा तें अशें पेज आतां रातच्या जेवणाक जर तुमी म्हणपाक गेले जाल्यार रातचे जेवणाक चडशे आमगेर जाता ते म्हणजे पेज उकडे तांदूळ गोवन बोय्लड रायस गोवन ब्राउन जे अशे आसतात ते उकडे तांदूळ तेजी पेज म्हणजे जेका आमी मराठींत कितें म्हणटात कंजी म्हणूंक शकता कंजी म्हणटा इंग्लिशीन पॉरिज म्हणटात आमी ताका जी धुतात आमी तांदूळ इतून धुतात उदकांत धुता आनी कुकराक लायता तितूंत मीठ घालता आनी ते फक्त अशे ते खातात आमी आनी तेच्या बरोबर जार आमी तर खावपाक तेच्या बरोबर तोंडाक म्हणचे समथींग एक्सट्रा सम एक्सट्रा जेवणा बरोबर वापरता तें म्हणल्यार लोणचें सालाद पापड ना जाल्यार भाजी कसलीय भाजी हें चडशें रातच्या जेवणाक आसता ना जाल्यार आमगेर आसता म्हणटा तें रातचें चपाटी भाजी मेथी भाजी कसलीय जावंक शकता चपाटी भाजी जाता मागीर चपाटी भाजी नाजाल्यार जाता तें इजिली जेवण जाता तें म्हणजें किचडी कडी किचडी कडी म्हणटात ती म्हाका खूब आवडटा किचडी कडी जाता मागीर शीत शीत आनी कडवण म्हापशेकाराची नोर्थ सायडिची लोक आसा तीं कडवण म्हणटात आनी कडवणाकूच सावथाची लेक ना जाल्यार क्रिस्तांव बी म्हणटात सवराक ते तें ते एक रातचें अशें जेवतात पण सादारणचें जर विचारशी जाल्यार आमचे गोवन फूड आसा तें म्हणचें जेवण आसा म्हणजे तें पेज